जों जों ना ना हमो जेरै जेखाय लानानैबो हमो जेजोंबो हमो आरो सेन सानानैबो हमो आरो सारनानैबो हमो बियाव ना सारनाया सोरबा थामाजोंबो सारो सोरबा बालथिंजोंबो सारो सोरबा मिसिनजोंबो सारो सारनानै दैया जोबोब्ला बेयाव नाखौ हमनाय जायो

अनेकथा ना थायो जेरै सिंगि मागुर फिथिख्रि सें बुहुथ ना थायो बे नाखौ जों सारनानै लाबोनानै न'आवबो जों जायो आरो जों फोरान्नाबो दोनो आरो जों खरसनि थाखाय जों बाजाराव लांनानैबो फानो बाजाराव लांनानै फान्नानै फैसाखौ लानानै जों फैयो बेजोंनो जों न'खरनि जा नांगौ बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो बायनानै

संनानै जायो आरो जों बे नाखौ फोरान्नानै जोङो नाखौबो देनानै थिनानै दोनो